मैखुनखौ फार्सआवनो फ्लास्थिकआव सोनानै जिगाबखौ सोयो जिगाबाव सोखांनानै बेनि उनाव बेगरखौ सारनानै होयो बेगरनि उनाव दै ओमफ्राय बायदि मिदिसिन फोरखौ सारनानै होयो ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो मैखुन बानाय जेननायाव बिस हाजारसो खरसा थाङो बेनि उनावहाय सबथासेनि उनाव मैखुनखौ बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां बेबायदिनो मेदिसिनफोर मैखुन बेरखांनायनि उनाव मेदिसिनफोरखौ होबावनो हायो बेबायदि जायगाखौ मानि मोनसे सादारन जायगाबाबो जायो मानि ओरैनो थिं थिंनि न खोबनानै दोननाय सिङाव सिंफ्रावबो बा बानायनो हायो आरो दस्रा मोनसे अखा सियै जायगाफ्रावबो जों मैखुनखौ बानायनो हायो फ्लास्टिक आव बानायनो हायो मानि मनायावहाय बे नरमाल मनायाव जानाय नङा मानोना बे बेगर आरो मेदिसिन आरो दैफोर होनाया गलांनो हागौ फ्लस्टिक आव बानायोबा बेनि गरमजों मैखुना थाबनो बेरखांनो हायो मैखुननि जोंनि मारकेट आव बांसिनानो बेबायदि मैखुनखौ गोबां बेबायदिनो दाम गोसायाव फाननाय जायो आरो बांसिनै बे मै बेबायदि मैखुन बानायनायखौ मोननो थाङा बांसिनानो बानाइया बे मैखुनखौ बानायनो बायो ओमफ्राय इसे सादारन मानसि सानै साथामाल' बे मैखुनखौ बानायो गोबां बे मैखुननि खरसायावनो माखासे मानसिफ्रा थाबथानानै थायो औ औ दे